जों आबादारि जों आगोलावनो माइ गायनांगौ जायोब्ला हालेवनानै खोथिया फोनांगौ जायो खोथिया जौब्लासो जोङो माइखो गायनो हायो माइ गायनायनि गेजेरजोंनो दैबाना जायोब्ला माइया थैयो आरो खरान जायोब्लाबो रानख्रेब लाङो आरो एमफौ जायोब्ला जोङो मुलि सारनांगौ जायो जोंहा आबाद मावनायाव बेफोरबादि जायोब्ला जोबोद खहा जायो मानोना जोंहा दाउ अमा गोदोनिफ्रायनो फिनायनि नेम खान्थि दोङो बेफोरखौ फिनानैनो जोंनि गेजेराव जौगाबोनाय बेफोरखो जोङो देरोब्ला फाननानै जोंनि नांगौ बादि खरसा खालामनानै जोङो बाहायो बेफोरखौ फाननानैनो जोङो गथफोरनो फरायनाय खरसायावबो बाहायनाय जायो मानोना जोंहा बेफोरजों जिउ खाङो बेफोरनि गेजेरावनो जोङो जेरै मैगं थाइगङाव आबादनिबो खालामो बेफोराव जेरै खंख्रि जायोब्ला जोङो मानोना मुलि सारनांगो जायो आरो दाउफोरा बेमार जायोब्ला जोङो डक्टर नियाव मुलि लायनानै दाउफोरनो होनांगौ जायो बिनि गेजेरावनो सोरबाया हामो सोरबाया थैयो आरो जों जेरै मेसें फैयोलाबो जोङो आबाद मावनानै जायो जेरै लाफा लाइ मुला बेफोरखो फोनानै जों मैगं मावनानै जायो आरो बेफोरखौबो जोङो गोबां मावोब्ला फाननानै खरसा खालामनानै जानो हायो जेरै बानलु मुला लाफा लाइ आलु बेफोरखो जोङो गावसोरनो मावनानै जिउ खुंनो हायो बिनि अनगायैबो जों फाननानै गोबां खरसा बाहायनाय जायो